हैलो हैलो मैम गुड आफ्टरनून हा न मां आप सीमा टूर एंड ट्रैवल्स से बात कर रहे हे हा मैम मां आशा थी ॻाल्हायां

मैम मां अहमदाबाद सां आहियां आ हीअंर मां मुंहिंजो टूर जो फिक्स थियो आहे अजमेर जे अंदरि त मूंखे तव्हांजी हिकु अ अ हेल्प खपे अने तव्हांजी गाॾी खपे हिकु घुमण लाइ अजमेर जे हिते टूर स्थल जो आहे न जीअं जयपुर दरबार थी वियो पुष्कर थी वियो अहिड़ा कहिड़ा बि हिते जो प्रसिद्ध स्थल आहिनि न हो मूंखे हितां घुमणा आहिनि पोइ छा चार्ज वठंदा तव्हां हा हा मूंखे

ठीकु आहे जी त मां त हिकु ई आहियां

न न मां सोलो ट्रिप में आहियां

न न मां अकेलो ई पसंदि कंदी आहियां घुमणु

अच्छा अच्छा अच्छा मुंहिंजो अ मतिलबु मुंहिंजो सॼो ॾींहुं हुते थींदो न

अच्छा अच्छा हा हा हा हा हा

अच्छा अच्छा अच्छा पोइ घणो थींदो अच्छा टे हज़ार हा

हा त थोरो लेडीस आहियां न तो पोइ मूंखे लेडीस लाइ हा अच्छा अच्छा पोइ आ सो हिनमें जो टे हज़ार रुपिया त वठो था हिनमें छह सत कलाक फिक्स आहिनि या अघे वधे हले थो अच्छा हीअं त कोन्ह आहे न भाई जेके छह कलाक थी विया हाणे अ वधीक पैसा लॻंदा अच्छा ॿियो मां अगरि अकेली नथी वञण चाहा अगरि सभिनि सां गॾु वञण त तव्हांजो छा चार्ज थींदो हुनजो

अच्छा तॾहिं बि घट में घटि ॿ हज़ार थींदा

हा नओ आहे न बिल्कुलु त अच्छा त ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ ठीकु आहे ठीकु आहे मां होटल थी तव्हांखे ॿुधायां ठीकु आहे ग्रीन क्लब फॉर्म होटल ते मोकिलजो गाॾी अ हिनजे अलावा एड्रेस मां तव्हांखे व्हाटसप पे थी शेयर कया एडवांस अगरि जो खपे तव्हांखे त हुनजे लाइ मुहिंजे मूंखे न क्यूआर शेयर करे छॾिजो

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मैम ठीकु आहे डन ओके मैम ओके